पहले की तुलना वर्तमान से की जाए तो दुनिया काफ़ी आगे निकल गई है चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो या शिक्षा के मामले में हो ये दुनिया काफ़ी आगे निकल चुकी है टेक्नोलॉजी की बात करें तो ए आई रोबोट्स इनकी मात्रा भी आज विश्व में बढ़ते जा रही है क्योंकि ए आई और रोबोट्स ने लोगों के कामों को आसान कर दिया है पहले चुनिंदा लोगों के पास मोबाइल हुआ करता था आज सबके पास मोबाइल है पहले चुनिंदा लोगों के पास बाइसाइकल होती थी आज वर्तमान में बोले तो नब्बे परसेंट लोगों के पास बाइसाइकल है पहले चुनिंदा लोगों के पास फोर व्हीलर हुआ करती थी आज लगभग सत्तर परसेंट लोग फोर व्हीलर का उपयोग कर रहे हैं